हलो

नमस्कार मैम मैम मेरे खाते का कुछ मतलब पैसे आ भी नहीं रहे जा भी नहीं रहे इसके लिए कुछ जी जी मैम बताइए जी मैम

जी मैम हाँ है जी मैम

जी मैम इसलिए शायद पैसे नहीं आ रहे जा रहे हैं इसलिए जी मैम जी मैम ठीक है मैम फिर हम कल आते हैं जी मैम ठीक है जी मैम नहीं नहीं अभी तो बैंक में ही पास पैसे नहीं आ रहे हैं बस जी मैम